उणटीह अगस्ट उणिवीह सौ अठवंजाह छवीह अगस्ट उणिवीह सौ एकानवे वीह फैब्रुअरी उणिवीह सौ छहासी ॿारहां मार्च उणिवीह सौ छहासी ॿारहां जून ॿ हज़ार तेरहां